ہاں شعیب احمد بول رہے ہیں ہاں علی بولتا ہوں ہاں ایک گھر بنوانا تھا مجھے میرا پلاٹ ہے تو پینیتس پچاس تھرٹی فائیو اسکوائر انٹو پینتیس بائی پچاس ہاں جی تو یہ اس کی گراؤنڈ فلور ہے دو دو بیڈ روم کچن ہال پہ یہ پلاٹ ہے اس کے حساب سے اس پہ مجھے ایسٹیمیٹ چاہیے تھا کہ کتنا تک

ابھی سترہ سو پچاس ہے ٹھیک ہے باقی اس میں آگے آپ اپنے حساب سے پلان بنا بنا کے بتا دیجیے نا مجھے کتنے بلڈر لے لے گا کتنا کوسٹ جائے گا ٹھیک ہے وہ تو آ جائیں گے مگر ایک رف آئڈیا بتا سکتے ہیں کہ کہاں تک جائے گا کہاں تک

مطلب اس میں پلمبنگ لائٹنگ

اچھا مطلب اور اگر اس میں میں فرنیچر بھی ایڈ کر دیتا ہوں تو

یہ صرف گراؤنڈ فلور کا پلا پلان ہے اس کا کاسٹ نہیں نہیں ابھی آپ نے جو پچیس لاکھ بولا ہے یہ گراؤنڈ فلور کا کنسٹرکشن کاسٹ ہے ٹھیک ہے دو بیڈ روم ہال کچن اس میں فسٹ فلور کے لیے آگے کے لیے چال بھی ہے مجھے اگر بعد میں بنانا ہے تو اور اگر ایک فلور اور ایڈ کر دیتے ہیں تو اوپر تین بیڈ روم اور ہال کچن یہ جو قیمت آپ ہاں ہاں تو یہ جو قیمت آپ نے بتائی گراؤنڈ فلور کی پچیس لاکھ اور فسٹ فلور اگر ایڈ کریں گے تو اٹھارہ لاکھ تو کیسے آپ نے کیلکولیٹ کیا مطلب پر اسکوائر فٹ کتنا جائے گا یہ تو کچھ زیادہ نہیں ہو رہی ہے کاسٹ چھتیس سو پچاس روپے پر فٹ اچھا یہ صرف گراؤنڈ فلور کے لیے ٹھیک ہے آپ نے جو بتایا میں آفس سے آ کے پھر ہم لوگ آمنے سامنے بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے اور پھر آپ مجھے پلان بنا کے دینا وہ ٹھیک ہے مگر اس میں کتنے ٹائم میں آپ یہ کنسٹرکشن کمپلیٹ کر کے دیں گے ڈیڈ لائن نو مہینہ ٹھیک ہے میں آپ سے کب ملاقات ہو سب خیریت ہے جی جی تو اگر میں ابھی آپ کو جو پلاٹ کا جو بھی اس کا نقشہ ہے اگر ابھی میں آپ کو میل کر دوں یا واٹس اپ کر دوں تو آپ پلاننگ پہ کام شروع کر سکتے ہیں مطلب جب میں آ جب میں جب آپ کے پاس آؤں گا تب پلان کو سامنے رکھ کے ڈسکس کر لیں گے ایسا ابھی رکوائرمنٹ تو میں نے بتا دیا کہ دو بیڈ روم اور کچن اور ہال یہ گراؤنڈ فلور پہ چاہیے آگے کا پلان ہے فسٹ فلور کا بھی لیکن وہ ابھی تھوڑا ٹائم ہے بعد میں دیکھیں گے اس کو

ٹھیک ہے میں ملتا ہوں وہاں سے آ آپ سے آ کے ملتا ہوں اوکے ٹھیک ہے